बिदिनो न'नि हाबलांनाय लामा सिथला सेराव बांद्राय थांलाय फैलाय थाबायनाय बायजोनिफ्राय मानसि फैनायफ्राबो थांलाय फैलाय खालामनाय जायो आरो न'निआबो थांलाय फैलाय खालामनाय जायो बिनिखायनो बांद्राय हाद्रि जायो जायगाया बा सिथलाया लामा सेरनिआ बेखौनो गोरा हा गोरा खालामनो थाखाय गोबोरखिखौ बालथिंआव लगायनानै दै लाव लाव खालामनानै सारनाय सारनानै होयो हासिबजों बा जिस्रिजों लिरो आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा हा समायना मोजां नुनो थाखाय हाफोरखौ स्लिम स्लिम नुनो थाखाय हाखौ बो सारनाय जायो आरो गुबुन नेमै जेनेबा बायजोनिफ्राय फैनाय सुवा सुथि जेनेबा गादेरफैनाय न'नि सिथलायाव बेफोरखौ गैया खालामनो जेनेबा स्रां खालामनो बेफोरखौ लिरनाय जायो बिदिनो बिदिनो गोबोरखिखौ बिदि लानानै गोबोरखिखौ लानानै बालथिंआव दै लानानै हासिबजों नङाबा बिदिनो जिस्रिफोरखौ बिसिनानै लिरो बा हासिबजों सिब दैखौ लुसोम लुसोम गोबोरखिखौ लुसोम लुसोम हासिबजों सिबनाय बायदि खालामनानै हाद्रिफोरखौ गोरा खालामो आरो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जेनेबा गोबोरखि गोजायैबो लिरो गोबोरखि गोजायै लिरोबा गोबोरखिखौ बुरजा नांगौ ओमफ्राय ओमफ्राय हाद्रिआ बांद्राय थाबायनायाव बिदिनो हाद्रि जायो नालाय सिथलाया बेफोरखौ गोरा खालामनाय जायो आरो गोबोरखिजों गोबोरखिजों लिरोबा न'आ सिथलाया गोरा आराम हाद्रिफोरा खारजोबो जा हाद्रि दं बिसोर गासिबो जेनेबा फ्राय नों एसेआनो हाद्रि गैया जायो आरो बिदिनो बिनि थाखायनो गोबोरखिखौ दै लगायनानै सारनाय जायो